तऽ अहाँ केहन स्टाफ राखैत छी जे एहन खाना दैए स्टाफ अहाँ ठीकसँ राखू दोसर स्टाफके अहाँ राखू नीकसँ स्टाफ राखू